हाँ हमारे शहर और गाँव में बहुत ही ज्यादा लाइब्रेरी हैं इस लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ने जाते हैं बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ उमड़ती है लेकिन यहाँ पर पुस्तकें पढ़ने को बहुत ही कम मिलती है और हमारा मानना है कि यहाँ पर अगर हम खोजें तो पुस्तक एक से एक मिल जाते हैं हालाँकि पुस्तक तो कम ही रहती हैं सभी लोग अपने बुक लेकर आते हैं जो भी अच्छे रैंक की तैयारी करने वाले हैं जैसे कि यू पी एस सी बी पी एस सी इस रैंक में जो तैयारी करते हैं वो सभी आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए और यहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आते हैं और वो उसके बाद अपना तैयारी करते हैं वहीं लाइब्रेरी मे रह कर और वहीं पर देखिए तो अगर आप कुछ अच्छे बुक्स पढ़ने जाएँ तो आपको कुछ हाल फिलहाल में मिल जाएँगे जैसे कि आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्योंकि अभी पॉलिटिक्स का मुद्दा बहुत ही ज्यादा उछला हुआ है इस मुद्दा को हर लोग खोज रहे हैं इस मुद्दा पर हर लोग बात करना चाह रहे हैं क्योंकि अभी जो इलेक्सन आ रहा है इसमें कुछ अलग कुछ देखने को सबको मिल रहा है कि अगला कौन होगा अगला सीट किसका होगा और तो इसमें ज्ञान लेना चाहते हैं और फिर लेकिन मुझे तो प भी पॉलिटिक्स का बुक पढ़ना पसंद है लेकिन कुछ पुरानी जो कहानी हैं इतिहास से रिलेटेड जो कहानियाँ हैं वो पढ़ने में जितना आनंद आता है उसको उस बुक को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको हर एक ही इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलता है और अगर आप इतिहास के बारे में जान लेते हैं तो आप कहीं भी जा के दो शब्द बोल सकते हैं क्योंकि आपके पास पुराना समय का नॉलेज है अगर कोई भी आदमी इस समय के अंतर्गत चल रहे हैं तो आप उनको पुराना समय में ले जाकर अच्छी चीजों को दिखा सकते हैं क्योंकि आप भी जान रहे हैं इस समय कुछ ऐसा चीज नहीं हो रहा है हमारे जगह पर शहर में बहुत ही महर लोग बहुत ही ज्यादा अश्लीलता पर आ गए हैं लेकिन पहले जो चीज था पहले की किताबें जो थीं वो बहुत ही अच्छी थीं उसमें हर चीज जो लिखा हुआ था वह सत्य पर आधारित था